आं सावस्रि जोथोननि थाखाय बेखौनो फोरमायनो नागेरदों जेन'बा जोंनि गामिआव जेन'बा जोंनि गामिआव बहुत मानसिआनो दुखु गरिब थायो बे दुखु गरिबनि गेजेरावनो जोङो जे दिलिभारिनि खेथ्रआवनो होन सासे आइजोया दिलिभारि दिलिभारि जायोबा बे आइजोनि थाखाय जोथोन लानांगौनि बेलायाव जेन'बा फ्रथमाव जोङो बिफिएलनि आइजो जानांगोन बिफिएल कार्द थानांगौनि जानांगोन आरो जेन'बा मानसिआ आयुसमान कार्द गोनां जानांगोन आरो बे आयुसमान कार्द गोनां बा बिफिएल कार्दखौ लानानै जेन'बा आयुसमान कार्दखौ लानानै जेन'बा दिलिभारि आइजोआ जेन'बा हस्पिटेलाव थांनानै दिलिभारिखौ खालाम हैयोबा अवास थसब खालाय हैयोबा बे आइजोखौ मोन्नांगौ जिखुनु जोथोन जेन'बा थाखा फैसानि बेलायाव बे आयुसमान कार्द जोंनो खिसुमान फैसाया रेहाय मोननाय जायो माबायदि रेहाय मोननाय जायो होनोबा जोंनि सरखारनिफ्राइनो बेखौ बे आयुसमान कार्दनि सिखिमखौ होखादों जोंनि सिजारिं खेसाव सिजारिं समाव आइजो माहारिया जथेस्थ' बेजोंनो खम बेस फरिमानै जोंनि सिजारिंखौ खालामनानै फैनो हायो आरो फारसेथिं जोंनि मेगननि अफारेसन मेगननि जोंनि गामिनि बे बोराय बुरि मानसिफ्रा जेन'बा आयुसमान कार्दफोर दङब्ला बिफिएल कार्दफोर दङब्ला बे आयुसमान कार्दखौ थांनानै सार मोनजों दक्टर मोनजों रायलायनानै आयुसमान कार्दखौ जमा होन्नानै बिफिएल कार्दखौ जमा होन्नानै जोङो भरटि खालामनानै जों मेगननि अफारेसनखौ फ्रियैनो खालामनो हायो खारन जोंनि गोरिब दुखिनि थाखाय सरखारा जोंखौ बे आयुसमान कार्दखौ होदों नाथाय जोंनि मानसिफ्रासो रोङैआव सोरबा कार्दखौ बानायनांगौखौनो खेबनै खेबथाम खबर होबाबो सोरबाया बानाय फैया बेनि थाखाय जोंहा बुंनांगौ जायो जोंनि गेजेरावनो बहुल थायो ओंखायनो जों बेखौनो गले गले बुङो जे दिलिभारि समाव जिखुनु आइजोआ सेखाबखौ जेन'बा फ्रि सेखाब होन्नानै मोनोबा फ्रथिग मासाव नय थारिगाव जोङो फ्रि सेखाब मोनो बेवहाय दक्टरफ्रा बिफि नायो सुगार नायो आमफ्राइ हाय फ्रेसार नायो बिदिनो गासिबो हिमग्ल'बिन टेस्त खालामो अजन सुयो हायद सुयो बिफोरखौ डकटरा गासिबो सेक खालायजोबो फ्रथिग मासाव नय थारिगाव हेल्द सेखाब होन्नानै मोनसे थायो सेखाबाव फुरा मोजां दिलिभारि आइजोनो सेखाब खालामनाय जायो आरो बे सेखाबाव जोङो थांनानै गावनि देहानि सोमोन्दै डक्टरनो मोजाङै मोजां खोन्थानानै जुदि जों लायो होमबानो जोंनि थाखाय मोजां दिन होन्नानै जों बे मुलिफोरखौ बे दिनावनो मोनबोजोबो ओमफ्राइ लास बिदिनो फ्रसबनि दिनावबो जोङो बे आयुसमान कार्द जोंनो जोङो माखासे फ्रि मोननो हायो खारन बे सिजारिं केसफोराव जोंनि दिलिभारि टाइमाव बुहुत थाखा फैसा नांगौ जों गैयै मानसि बाहा मोननो बे आयुसमान कार्दजोंनो जोङो माखासे बे फैसाफोरखौ माइनास जायो एसे होन्नानै जोंनि आइजो माहारिफ्रा माखासे माखासे जाय मोनदों बिसोरो खुगायाव खुगा बुंनानै लायो आरो जोंबो मेगनाव नुनाय बायदि जों मोनथियो